کبھی بھی اپنی بینک کی تصدیق کسی بھی آن لائن ٹرانزیکشن کو کرتے وقت یقینی بنائیں کہ آپ اپنے بینک کی اصل ویب سائٹ پر ہے آپ کبھی بھی اپنے بینک کی معلومات اور پاسورڈ کسی غیرمعتبر ویب سائٹ پر نہیں دینا چاہیے کبھی کبھار بینکوں کے بارے میں فراڈ کی خبریں آتی ہے اس لیے آپ اپنے بینک کی تصیق کرنے کے لیے کارروائی کر سکتے ہیں اپنے بینک کو فوراً خبر دے آپ کو لگے کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کسی نے ایکسس کیا ہے تو فوراً اپنے بینکوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرے تا کہ وہ تدابیر اٹھا سکے اپنے بینک کے الرٹ سروس کو فعال کرے بہت سارے بینک الرٹ سروس فراہم کرتے ہیں جو آپ کو ہر ایک ٹرانسزکشن کی خبر دینے میں مدد فراہم کرتے ہے سلیکٹیو ہوں آپ کبھی بھی ناجائز ایمیلس کالس یا پیغامز کو نہ کھولے اور انہیں اسپیم یا فراڈ کے اشارے کے طور پر گزارے ریگولرلی بینک اسٹیٹمنٹ چیک کرے آپ کو ریگولرلی اپنے بینک اسٹیٹمنٹ چیک کرنے چاہیے تا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کی ترکیب کو مان سکے یہ تجاوز آپ کو بینک فراڈ سے بچنے میں مدد کرتی ہے